हमारा प्रसिद्ध सो डांस इंडिया स डांस है जो टी वी पर आता है और हम लोग वीडियो के पारंपरिक नृत्य भी देखते हैं जिसमें नृत्यों को जिसमें नृत्य हमारे काफ़ी सारे होते हैं हमारे राजस्थान के ही नृत्य हैं कालबेलिया नृत्य हुआ और भी हमारे ऐसे बहुत से नृत्य हैं जिनको हम देखना पसंद करते हैं